म्हाका बारीक आसतनाच्यानच बाग काम करपाची खूब आवड आसा आनी जेन्ना हांवें ही बाग काम अशे बागकाम करपाची जेन्ना सुरवात केली तेन्ना अकरा बारा वर्साच्यान हांवें न्ही सुरवात केल्ली बाग काम करपाचें आनी आमच्या घरा कडेन जी सुंदर अशी फूल फुलता तें पळोवन मना बरें दिसता की हांवें की हांवें लायिल्ली ही झाडां आतां फुलपा फळपा लागल्या ते ताका लागून मन बरें प्रसन्न जाता आनी एक जें वनस्पती उदाहरणांत तुळस किंवां एलो वेरा काटकोवर ते जेन्ना व्हडले जाता जेन्ना तेंची भरघोस अशी वाड जाता तेन्ना मनान बरें दिसता आनी तो हांव जेन्ना कितें म्हाका कितें इजा जाली जाल्यार तो जेन्ना हांव यूज करतां उदाहरणांत तुळस जेन्ना कितें घायो जालो तेन्ना तुळशीची पानां वाटून लायलीं जाल्यार कितें रगत येयलें जाल्यार तें रोखडें थांबता तेन्ना आनी बरें दिसता तेन्ना बरें दिसता आनी एलोवेर तो त्वचेक लागून ही बरो तो जेन्ना यूज करता तेन्नाय बरें दिसता की हांवें रोयल्लीं झाडां म्हाका यूज जाल्ल्या अशें म्हणून एक मना संतुश्ट अशें दिसता